एना तऽ बिहारमे बहुत जादा क्षेत्रीय नृत्य वगैरह छै लेकिन हमरा बहुत ही कम नृत्य वगैरहके बारेमे जानकारी छै अगर यहाँपर विशिष्ट त्योहार वगैरहके बात करल जाइ तऽ यहाँपर छठ त्योहार होइ छै जेकि बहुत ही प्रमुख छै एकर अलावा दशहरा दिवाली ईद मुहर्रम जेकि हाल हीमे बीतलै एकर अलावा अगर बात करल जाइ तऽ यहाँपर अगर क्षेत्रीय नृत्यके बात करल जाइ तऽ दशहराके अवसरके बाद यहाँपर नृत्य आदिवासी समुदायके लोगोंके द्वारा करल जाइ छै अगर मूर्ति विसर्जनके बात करल जाइ तऽ ओकर बाद यहाँपर क्षेत्रीय लेवलपर नृत्य वगैरह करल जाइ छै जकरा भी मे जेकरामे की आम लोग भी ओकर भाग ओकरामे भाग लै छै अगर हम अपन गाँवमे कभी बात करौं तऽ यहाँपर के दशहरा विसर्जनके दौरान यहाँपर बहुत ही जादा मात्रामे लोक सब जुटै छै आओर यहाँके लोकसब बाहर सबमे भी रहै छै उ भी यहाँ आबै छै आओर एकरमे भाग लै छै जेकरामे नृत्य वगैरहमे भी ओसब भाग लैके कार्य करै छै